نہیں نوجوان نسلیں ثقافتی طریقوں پر سختی سے عمل نہیں کرتیں ہماری ثقافتی اقدار پر گرفت ڈھیلی ہونے کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ ہم نوجوان نسلوں کو اور تمام لوگوں کو ثقافتی ثقافت کے طور پر لوگوں کو ایک ساتھ لے کر آئیں اور انہیں کتابوں کے عادی بنائیں اسی طریقے سے بڑے بڑے اسکول کالج میں جو چیزیں ہیں اس میں ثقافت کا دھیان دیں اسی طریقے سے کیونکہ ہمارے آج نوجوان نسلوں کے اندر ثقافت ادب و ثقافت نہیں پایا جاتا ہے ان کے اندر ثقافت اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے پہلے تھی پہلے لوگوں کے اندر رہتی تھی پہلے نوجوانوں کے اندر رہتی تھی تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم نوجوان نسلوں کو کتابوں کے عادی بنائیں ہمارے جو بڑے بڑے ادبا جو بڑے بڑے ادیب گزرے ہیں یا جو ابھی با حیات ہیں جو ابھی ثقافت پر کام کر رہے ہیں ہم ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان کے تحریروں کو پڑھیں ان کے تحریروں کو بار بار پڑھیں اس طور پر ادب و ثقافت پر ہمارا جو اقدار تھا پر جو گرفت ڈھیلی ہوئی ہے اس کی اسے یہ اس سے یہ بھرپائی ہو جائے گی اور ہماری جو ادب و ثقافت جو ڈھیلی ڈھیلاپن ہوا ہے اس سے یہ اس کی بھرپائی ہو جائے گی تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اچھے سے اس پر گرفت رکھیں اچھے سے ان کتابوں کا مطالعہ کریں ان کے ان سے رہنمائی لیتے رہیں اور ہمارے ثقافت جو ہے ہمارا جو ماحول ہے اس کو اچھا بنائیں کیونکہ ماحول سے بھی ثقافت پر بہت برا اثر ہوتا ہے ایک انسان کا ماحول آپ ایک انسان دوسرے ماحول اپناتا ہے دوسری طرح کے ماحول کو اپنے اپنے ماحول میں ڈھالتا ہے تو اس طرح کے اس طرح اس وجہ سے اس کے اندر جو ثقافت ہے ختم ہونے لگتا ہے اس کے اندر جو ثقافت ہے دھیرے دھیرے ختم ہونے لگتا ہے تو اسی لیے ہم اور آپ کو ضروری ہے کہ ہم ثقافت کے لیے دوسرے کو اپنا اپنا جو طور طریقہ ہے اس کو اپنائیں